जी मेरी बात दलाल से हो रही है जी मुझे जी मुझे जबलपुर के बाहर एक घर चाहिए जी पच्चीस बाई पचास चहिए पाँच लाख जी पाँच लाख में जितना हो सके आप करवा दीजिए जी मार्केट के पास में होना चाहिए जमीन जी जी ऐसा ही चाहिए मुझे भी जी आप जानकारी लेकर मुझे बता दीजिएगा जी धन्यवाद